फरायसालियाव आङो थाखो बिदिनो दाइन गु फोरावहाय फरायनो मोनदों आरो सिल्प' हारिमु दानायनि हारिमुवा मा हारि हारिमुवानो जादों जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय मावनाय दांनाय बेफोरनो हारिमु आरो सिल्प' माने जेरै मुसुखा बानायनाय हानि हानि हाजों दानाय दो दोख्ला फुथुला मुरथि बायदिसिना बेफोरखौ फरायनो मोनदों आरो क्लास गोरलैयावहाय

बेफोर हारिमुफ्रानो हारिनि नेरसोन सिनायथि होयो आरो हारिनि नेरसोन सिनायथि